बचपन में हम लोग हैण्ड पम्प के पास जा के पानी पानी के लिए हम लोग जाते थे सो उसका यूज हम लोग हाथों से एनर्जी के साथ में किया करते थे बचपन में हम लोग हैण्ड पम्प पर जब जाते थे तो बहुत लम्बा लाईन लगा हुआ रहता था यह बहुत टाइम तक वेट करने के बाद हमी लोग को हम लोगों को पानी भरने के लिए मिलता था हैण्ड पम्प गर्मियों में तो सूख भी जाता था लगभग लेकिन फिर भी हम लोग कैसे भी करके बहुत देर तक वेट करने के बाद उसका उसको चलाने के बाद तब कर ट्राई करते रहते थे तब जा के पानी आता था हैण्ड पम्प तो हम जब बच्चे थे तो गाव हमारे गाँव में ज़्यादा सुविधा नहीं था पानी का एक ही हैण्ड पम्प था जिससे हम लोगों को बहुत बार परेशानी होती थी परेशानी होता था हैण्ड पम्प का हमारे लिए मतलब एक ही ज़रिया था पानी निकालने का जिससे कि हम लोग अपना पूरा दिन का कम करते थे जैसे मतलब घर में पानी का यो उपयोग जैसे होता है खाना बनाने में कपड़ा धोने में तो हम लोग बहुत दिक्कत होता था हैण्ड पम्प आ होता था बहुत लम्बा कतार लेकिन क्या करते उस टाइम उतना यहाँ हर चीज़ का सुविधा नहीं था न आएँगे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक तालाब नदी वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है